की ऑपोर्चुनिटीज एंड चॅलेंजीस ऑफ वर्कींग इन एडुकेशन सॅक्टर म्हटलें जाल्यार पयलीं म्हणल्यार ऑपोर्चुनिटीज खूब मेळटा आमकां आतां पळोवपाक गेल्यार आमकां खूब कितें ट्रेवल करपाक मेळटा भुरग्या कडल्यान खूब नॉलेज मेळटा पयलीं अशें जातालें की आमची जीं ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना तांकां खूब इवोल्व म्हणजे अशें तांकां खूब इंटरनेट वार अशें कितें मेळपाची शक्यता नासली पूण आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार भुरग्यांक इंटरनेट वा गुगल वा बुक्साचो खूब एवेलेबिलिटी आसा आनी त्या खातीर जी नॉलेज जी आसा ती आमकां भुरग्या कडल्यान सुद्दां मेळटा बट चॅलेंजीस इन द ऑन दी अदर हँड इफ यू गो टू सी चॅलेंजीस सुद्दां खुबश पळोवपाक मेळटा बिकॉज आतां मोबायलाचेर सगळें येता चॅट जी पी टीचेर तुमी किदेंय मारलें जाल्यार सगळें इनफोर्मेशन मेळटा सो हातूंत भुरग्यांची तकली यूज करप वा तांची इंटेलिजंस यूज करप हें खूब कमी जालां हें कशें वाडोवपाक जाय तांची रिडिंगाची जी क्षमता आसा ती कमी जाल्या तांचो अटेंशन स्पॅन कमी जाला आनी हें सगळें मोबायला खातीर जालां वा इलेक्ट्रोनीक डिवायसिसा खातीर जालां ही जी चॅलेंजीस आसा इट्स वन ऑफ द बेजीक चॅलेंजीस ऑर वन ऑफ द इंपोर्टंट चॅलेंजीस विच अ टिचर ऑर अ एडुकेटर कूड फेस इन द एड्युकेशन फिल्ड अशें म्हाका दिसता